हमरा सबके धर्म मे बहुत एहन चीज अहि जकरा की पालन केला सॅं स्वास्थ नीक होयत छै जेनाकी भोरे उठै छी हमसब तऽ जेना तुलसी चिनबार केलहुॅं तुलसी पोछलहुॅं चिनबार पोछलहुॅं सराय बाटी सब मजलहुॅं फूल तोरलहुॅं तखन लोक स्नान कयलक पूजा कयलक तुलसी मे जल देलक तुलसी मे जल देला के बाद लोक से दूटा तुलसी पात तोरि कऽ खाइओ लेलक ओहिमे बड फायदा छै तुलसी पात खेला सॅं तऽ ई सब तऽ हमरा सबके धर्म सिखबैया जेनाकि उपास भेलै तऽ कहियो जेना भेलै जे एक दिन उपास कऽ लेलहुॅं तऽ छै जे शरीर के सप्ताह मे कहै छै जे हाँ स्वास्थ के लेल एकदिन सहनाईयो जरुरी छै तऽ ई सब तऽ हमरा सबके धर्म सिखबैया नहि सिखबैया एहन बात नहि छै जेनाकी दुर्गापूजा भेलै तऽ ओहिमे दसो दिन कतेक लोक व्रत करै छथि कतेक लोक सप्तमी कऽ से एक साँझ खाइ छथि अष्टमी के निराधार उपास करै छथि तऽ ई सभ तऽ हमरा सबके धर्म सिखबैया जे स्वास्थ के लेल बहुत नीक बात छै तैॅं हमसभ धर्म के बहुत मानैत एलियैया